लकडाउन नि समाव जों ओरैबादि खस्थ' जादों जेरावबो दखान बहा गासिबो बन्द' जादोंमोन जोंहा थानायावबो उसुबिदा जेन'बा बायह्रायावबो जों ओंखारनो मोना जानाय लोंनायनि बेलायाव बहुद उसुबिदा जादोंमोन दखानावबो जों थांनानै मैगंफोर बायनानै लाबोनो हाया दखान खुला जे जायगायाव बेरामनि थाखायनो रावबो ओंखारा ओंखायनो जोङो न'आवनो बिदिनो बे लाइ लाइदलरनि बे फस्ला ना मा होनो बेखौ जों संनानै जानांगौ जादों खारै होनानै आरोबाव जोङो बे गौरांफ्राव बारे बारे जों नाखौनो गुरनाहैयोमोन साम'खौ खनहैयोमोन साम'खौ खारै होन्नानै जादों नाखौबो बिदिनो मैथाफोरजों एसे एनै जाबाय नाथाय जोङो लकडाउन लाय जेबो स्कुल गैया मा गैया ओंखायनो जोङो न'आवनो बिदिनो खुनुदिन बानाय फेराखैमोन मा खालामनानै थागोन होननाय लाय जोङो केक बानायनाय सोलोंबाय गोदानै आरो बिदिनो संनायनि बेलायाव न' खाथियाव बिदिनो दिंखियाफोरखौनो खानानै जोङो बेखौनो संनानै जानाय जाबाय नाथाय बिनि बागै जोङो जानाय लोंनायाव बहुत साब सिखोनै जानांदों कारन जोंहा बे लकडाउन नि समाव कर'ना बेरामनि थाखायनो बन्द' मोननाय जादों बेरामा ओरै बायदि बेराम बियो जेन'बा गावनि सिखोनखौ सबसमाय लानांगौ होननाय लाय जोङो बायह्रायाव थाङोबानो साबोनजों आखायफोर सुनांगौ मास्क होनाय मानाय बेबायदि थानाय दिसटेनलि थानाय बिदि नियम फालिनानै थानाय सोबसमाय जोङो नेमजों सोलियोमोन जानायनि बेलायाव बहुत जोंहा खस्थ' जादोंमोन थाखा फैसानि बेलायावबो खस्थ' जादोंमोन कारन हाजिरा मुजिरा मावहैनोबो जों मोना एखमबा ओंखामल' बिदिनो ओंखाम गोजा बिदिनो संख्रिफोरजोंबो जों जानांनाय जादोंमोन नाथाय बुहुत खस्थ' जों बिदिनो जों लकडाउन नि टाइम खौ जों बारहोलांदोंमोन आरो जोंनि लकडाउन टाइम खौ जे ओरै बायदि खस्थ' जादों जों बे जोंनि थाखाय बुहुत मोनसे जारिमिन बायदि थालांबाय बुहुथ उन्दैफोरनि स्कुल थांनाय मा थांनाय खहा जानाय बायदि जादों कारन उन्दैफ्रा न'आव थानानैनो बिदि मबाइलफ्राव गेम गेलेनाय मानायफ्राव बाव बेस्थ' जानानै थांबाय आर माखासे उन्दैफ्रा ओन्दै ओन्दैयावनो हाबा जानानै थांलायनाय बिदिनो लकडाउन नि सोमोन्दैनो बहुत गाज्रि जादों बांसिन खस्थ'या जोङो बे जानाय लोंनायनि बेलायावनो जों मोनदों कारन जेरावबो जों थाखा फैसा मोन्नो थाङैआव जों बिदिनो जेखौ मोनो बेखौनो न'नि खाथि खालानि जेखौ मोनदों बेखौनो रुनानै जानाय बिदिनो साम'फोरखौबो जों रुनानै जायोमोन